सुपौलमे जे छै अपनेके जे छै दूधके जे फैक्टरी छै

दोसर जे छै माछके सेहो हमरा तरफ जे छै सुपौल जिलामे नीक छै जे बहुत पोखरि जे माछके जे पालन होइ छै ओहोमे जेना ओ सौराठी माङ्गुर एकटा विदेशी माङ्गुर छै ओहो छै तऽ ईसब छै तमाम छै माछके पालन पोषण होइ छै ओकरा बचबैके लेल देखै छिए ओकरो आहार देल जाइ छै खाइके लेल माँछके पालन केलक दिनभरि देखै छिए लोक लागल रहैए लऽ जाकऽ पोखरिपर बैसिकऽ देखबैत रहै छी आओर करै छै विशेष कऽ कऽ दूध उत्पादन जे छै से हमरा सुपौल जिलामे मुख्य छै ओहिसँ घी मखान तरकारी तमाम जे छै ओहिमे होइ छै आओर तकर बादो ओहिसँ जहन पूर्ति नहि हेतै तखन तऽ फेर दोसर शहरसँ कोनो राय नहि कतहु ने कतहुसँ बेबस्था सरकारके तऽ करैएके छै लेकिन ओहिठामसँ भऽ जाइ छै ओहिके बाद तेसरमे हमरा एरिआमे जे छै कोशी बेल्ट छै तऽ मखानके उत्पादन सेहो होइ छै आओर मखान जे छै भारी मात्रामे होइ छै ओना तऽ पूरा बिहारेमे लोक करै छै लेकिन हमरा इएह कोशी बेल्टमे जे छै ओ मखानके कनि उत्पादन अधिक होइ छै आओर ओसब जे छै से ओसब भरिदिन हमरा लागैए जे एहि जिलासँ अधिक मखान कोनो जिलामे अधिक नहि होइत हेतै